جی ہاں ہمارے علی گڑھ علاقے میں بہت سارے ایسے مشہور اسکول ہیں جیسے کہ اے ایم یو گرلس اسکول اے بی کے منٹو سرکل علی گڑھ پبلک اسکول البرکات یہ سارے اسکول ہیں اور بھی بہت سارے اسکول ہیں اور ان سارے اسکولوں کی میں ایک خصوصیات بیان کرنا چاہتی ہوں جیسے کہ ہمارے علی گڑھ کے جتنے بھی اسکول ہیں یہاں پہ ہمارے جو بچے ہیں انہیں تعلیم دی جاتی ہیں بہت اچھی تعلیم دی جاتی ہیں اور تعلیم کے ساتھ ساتھ بہت اچھی اچھی باتیں بھی بتائی جاتی ہیں انہیں اور ہمارے علی گڑھ کے اسکولوں میں انگریزی تعلیم یعنی کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے اسلامی تعلیم کو بھی پڑھایا جاتا ہے جیسے کہ ایک الگ سبجیکٹ رکھا گیا ہے سنی تھیولوجی تو اس میں ہمارے ہمارے اسلام سے رلیٹڈ جو بھی باتیں ہیں وہ سارے تعلیم وہ ساری باتیں بتائی جاتی ہیں جس سے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی اسلامی تعلیم کے بارے میں بھی انہیں پتا چلے اور میں اپنے یہاں کے اسکولوں میں تعلیم کے معیار سے مطمئن ہوں اور میں بڑے شہروں کے اسکولوں کو ترجیح نہیں دینا چاہوں گی کیونکہ بڑے شہروں کے اسکولوں میں میں مانتی ہوں وہاں پہ دنیاوی تعلیم تو دی جاتی ہیں لیکن شاید وہاں پہ ہمارے اسلامی تعلیم نہیں دی جاتی وہاں شاید ایسے سنی تھیولوجی ایسے الگ سبجیکٹ نہیں ہے تو اس لیے میں اپنے یہاں کے علی گڑھ کے اسکولوں کو زیادہ ترجیح دینا چاہوں گی شکریہ